پانچ ہزار پانچ سو پچپن پچاس ہزار ساٹھ دو لاکھ پیسٹھ ہزار پانچ لاکھ پچپن ہزار سات لاکھ تریپن سو